हम लोग हिन्दी बोलते हैं हम लोग पहले से हिन्दी ही पढ़े लिखे हैं हम और हम लोग आठ तक ले पढ़े हैं हम लोग जब पढ़ाई लिखाई किए तो उस समय हिन्दी में हिन्दी में हम लोग पढ़ाई किए और हिन्दी में बातचीत किए तो हम लोग अंग्रेजी में कोई बातचीत कर नहीं पाते हैं और अंग्रेजी बोल भी नही पाते हैं अगर हम लोग कहीं जाते हैं कोई बात अगर अंग्रेजी में करना पड़ता है तो हम लोग को बहुत असम्भव होता है कि हम लोग कैसे कर लें अब ये सब चीज़ हम लोग दूसरे के सहारे से करवाते हैं अगर कोई अगल बगल में रहता है तो उससे बोलते हैं कि भैया ये अंग्रेजी में करना है हम लोग का कैसे करें हम लोग नही कर पाएंगे थोड़ा हमारा भी काम आप करवा दीजिए आज कल के बच्चे लोग हैं शुरू से ही इंग्लिस मीडियम से पढ़ लिख रहे हैं उन लोग के ये सब करना सम्भव है और हम लोग के लिए तो बहुत कठिनाई हो जाती है करना भी नहीं आता है समझ भी नहीं पाते हैं अगर कोई हम लोग बाहर में जाते हैं कोई दूसरे भाषा में भी बातचीत करता है तो हम लोग सुनकर के बहुत चकित हो जाते हैं कि कैसे करें तो इसके लिए तो हम लोगों के लिए अब दूसरे का ही सहारा लेना पड़ता है कोई भी अगल बगल में भी यह लोग रहते हैं उन लोग को हम दिखाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमारा भी काम आप करवा दीजिए क्योंकि मैं अंग्रेजी जानती नहीं हूँ मैं नहीं कर पाती हूँ थोड़ा मेरा भी काम आप करवा दीजिए मुझे अंग्रेजी में करने नहीं आता है मैं कर भी नहीं पाऊँगी

आजकल के बच्चे लोग तो शुरू से ही अँग्रेजी पढ़ लिख रहे हैं वो लोग के लिए सम्भव है और हम लोग के लिए बहुत कठिनाई हो जाती है करना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल के बच्चे लोग शुरू से इंग्लिस मीडियम से पढ़ते लिखते हैं और कोई भी काम अंग्रेजी में करना है तो वो लोग आसानी से कर लेते हैं हम लोग नहीं कर पाते हैं हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं एक दूसरे का सहारा लेकर के ही करवाते हैं और करते हैं